असांजी रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में बिजली ॾाढी ज़रूरी थी वई आहे जीअं त एसी टीवी फ्रिज पंखो वॉशिंग मशीन ऐं ट्यूब लाइट असां जॾहिं ऑफिस मां ईंदा आहियूं त असांखे पंखो ऐं ए सी खपे पर जॾहिं लाइट बंदि थी वेंदी आहे त असां हिकु मिन्ट बि कोन रही सघंदा आहियूं ऐं छिता थी वेंदा आहियूं हिन करे असां पंहिंजे घरनि में इनवर्टर बैटरी लॻाई आहे